कठुआ दा गाईड होर बोला दे कठुआ डिस्ट्रिक्ट च शैल शैल घुम्मनै आह्लियां केह्ड़ियां न

अच्छा अच्छा जसरोटा माता काली माता दा मंदर ऐ अच्छा मिनी बाग पुरथू अच्छा बस इयै न अच्छा